जेन्ना हांये फॉटोग्राफिचो कॉर्स केल्लो दोन हजार चवदा सालांत तेन्ना आमच्या गुरून आमकां सांगलेलें की एडिटींग आसता तें एक धा टक्केच आसपाक जाय कारण जे णव्वद टक्के आसता ते स्वता आपूण कसो फोटो काडटा हेतुंतूच तो फोटो तयार जावपाक जाय आनी जर कितें सौंदर्यकरण करपाक जाय त्या चित्राचेर जाल्यार तें एडिटींग आसता तें धा टक्केंच वापर जावपाक जाय सो हेतुंतल्यान म्हाजो भर चड सो एडिटींग वयल्यान एडिटींग वयल्यान वचून फॉटोग्राफिचेर चड आसता पूण अशें न्हू की एडिटींगाची गरज पडना एडिटींग हें जाय लागताच मागीर जालें कितें खूब वर्सा हांव चित्रिकरण क्षेत्रांत रावूंक ना पूण एडिटींग हे फॉटोग्राफर्साकूंच जाय अशें ना एडिटींग सॉफ्टवॅर्स आयज काल कोणाच्याय लॅपटोपार मेळटा पूण अशें न्हू की हांव तितुंतलो एक म्हाज्या कडेन म्हाज्यान इनट्रस्ट आहा म्हाज्यान आवड आहा म्हणून हांव बाकीच्यां पेक्षां जे क्राव्ड हा तेच्या पेक्षां एक पावल फुडें आसा म्हाज्या कडेन जे सॉफ्टवॅर्स आसा तेतूंत एक गीम्प म्हणून आसा जो ऑपन सॉर्स सॉफ्टवॅर जावन आसा मागीर हांव प्री इनस्टोल्ड एप पॅण्ट थ्रिडी म्हूण तो वापरतां आनी कितें करतां हांव की पयलीं हांव पी पयली हांव पिकासा सॉफ्टवॅर वापरतालों गुगलाचो तो बंद पडलो म्हूण आतां म्हजे कडेन हे दोनूच आसा गिम्प आनी पेण्ट थ्रिडी हांव युटूब वयल्यान ट्युटोरियल्स शिकोवन एक एक गोश्ट शिकतां आनी तशें तशें म्हाका जसो फोटो कितें एनहान्स करपाक जाय जाल्यार तें करून घेतां